जय झूलेलाल जीअं त मां लता मंगेशकर ऐं रफी जे म्यूस लाइट म्यूज़िक में जाम पसंदि कंदी आहियां गाना ऐं उन हिसाब सां मां ॿुधंदी आहियां की न घणो कम करे थकजी पवंदी आहियां त बि ॿुधंदी आहियां ऐं पोइ किचन में बि ॿुधंदी आहियां ऐं जेके कम कंदे कंदे थकजी पवंदी आहियां त बि ॿुधंदी आहियां यूट्यूब में घणो पसंदि कंदी आहियां ॿुधणु